हेलो हँ डॉक्टर साहब प्रणाम कहलौँ जे हम जे ओहिदिना देखबैलए जे आएल रहौँ अहाँ लग हमरा जे मतलब गैसके प्रॉब्लम रहैत अइ ओ जे दर्द होइत रहै जे अहाँ लग जे उपचार करैलए आएल रहौँ तऽ ओहिमे मतलब सुधार नहि लागैए हँ सब दवाइ खेने रहिए तैओ मतलब सुधारमे नहि लागि रहल अइ जे मतलब नहि लागि हँ टाइमेपर खाइ छिए जेना कहलिए जे दवाइ जखन कहलिए खाइलए तखने खेलिए रहै आओर कोनो दिक्कति तऽ नहि बुझाइए मगर पेटमे दर्द से होइए नहि बोखारसब तऽ नहि होइए हँ खानासब तऽ टाइम टेबुल खाइ छिए लेकिन कहै छी हे गैसवला चीजसब खाइ छिए खाइ छिए तऽ मतलब पैनटॉप हँ हँ ओ तऽ खाइ छिए ओ तऽ ठीक छै तैओ मतलब तैओ गैस भइए जाइ छै अच्छा ठीके छै

हँ हँ ठीके छी हँ हँ तऽ ठीके छै तऽ हम कहिआ आबि जेबै जेबै हॉस्पिटल पहुँच जेबै कहिआ हँ एखन नॉरमले छै जखन बजेथिन तखन हम आबि जैबे जखन हिनकर छुट्टी रहतनि हम तहन तखन हम हिनका कहनेपर आबि जेबै

ठीके छै हँ ठीक नहि तऽ ओहि गैसके मतलब बुझा रहल छै आओर कोनो बात नहि छै हँ टाइमपर खाइ छिए जेना कहलिए ई खाइलए तेनाहिए खाइ छी ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक छै नमस्कार